देखिऔ हमरासभके गाममे गलामे खराशके लेल घरेलू उपाय होइ छै देखिऔ पहिले दवाइ बीरो खएलहुँ तऽ ठीक नहि भेल तऽ ताहिके बाद जाके घरेलू उपाय हम कएलहुँ देखिऔ जाहिसे गलामे खराशके लेल देखिऔ जाहिसे नहि होल तऽ देखिऔ जइसे कि नमक गरम पानि काली मिर्च पानिमे डालिके दुइ मिनटके लिए उबालु ओहिके बाद सुसुम पानि भऽ गेल जइसे गलामे डाललहुँ तऽ जलै नहि ओइसन पानि भऽ गेल तऽ आराम से ग गलगलेलहुँ मतलब गला मतलब साफ कएलहुँ पानि डालिके दुइ मिनट तक अन्दर गलगलेलहुँ ओहिके बाद जब गलगलाइके बाद तीन चारि बेर गलगलेलहुँ ताहिके बाद ओहिमे तनि रुचि होइ छै नहि तऽ इहो से नहि ठीक भेल ताहि दुआरे जइसे तुलसीके पत्ता हो गेल तऽ ओ ओहिके मतलब रस निकालिके गरम करिके ओइके पिलहुँ तऽ गलाके खराश थोड़ा आराम होइ छै ओहो से नहि भेल ठीक तऽ जइसे देखिऔ अदरक उदरक भै गेल तऽ ओकरा मतलब रस बनाके जइसे ओहिके हलुआ आर बनाके उसका मतलब खएलहुँ तऽ नीक हो गेल अदरकके बढ़िआँसे खएलहुँ मतलब मुँहमे चबा चबाके ओहोसे ठीक हो गेल ओहोसे जब नहि ठीक होइ छै तऽ जे हइ देखिऔ अदरक हो गेल सोँफ हो गेल खीरा हो गेल ओसबके मतलब गरम पानिमे एक दूुइ मिनटके लिए उबाललहुँ तऽ बढ़िआँसे पिलहुँ एहिसे गलाके खराश थोड़ा सा रा आराम हो गेल तऽ इहो से नहि होइ छै तऽ बढ़िआँ घरेलुू उपाय होइ छै देखिऔ जइसेमे गुड़के अदरकके बढ़िआँसे काटि मतलब गरम करिके हलका ओ उसको ओकरा पिलिए तऽ बढ़िआँसे ठीक भेल तऽ आरामसे दुइ तीन दिन पिलहुँ एनाहिते धीरे धीरे पिते गेलहुँ तऽ थोड़ा थोड़ा दिनमे आराम हो जाइ छै ताहिके लेल मतलब घरेलुू उपायके लिए हमसभ इएहसब अपनाबै छिए बढ़िआँ जे लगै छै से करै छिए ताहिके लिए घरेलू उपाय इएहसब होइ छै